हेलौ दङ गाहामैनो दङ औ माया माया अ रावआ रावफ्राथ' बिदिनोसै सोलाय सोल'आलाय मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो आसामावनो थायो एसामिस रायलायनांगौ जाहैबाय नालाय दा बर'आबो बर' राव राइयोब्लाबो सम सम एसामिसफोरखौनो सोदेरनाय जायो नाथाय बेफोरबादि रायलायनाया आंनि थाखायबा हामजानाय मोना आरो आं मानोना जोङो बर' जाबाय जेथिया बर'खौनो जोङो सुद्द' हिसाबै रायलायनाया गाहाम गुबुननि रावखौ सोदेरा लासे जेरै दा बाथ्रा हिसाबैथ' रावखौ आंनाव मुगैनाय गैया आसामाव जेसेबांखि हारि माहारि गाहाय गोजौ जाथि थायामानो गासैबो रावखौनो आङो बरायो आरो बरायनानै लायो मानो होन्नानै बुङोब्ला जेखि रावखौ नोङो सोलोङा मानो जोंनि आसामाव जुदि आसामनि बेलायावनो बुंबाय आं आसामखौ सानहरोब्ला जोङो आसामखौ बेरायनांगौब्ला जोङो गासैबो जाथिनिबा माहारि बा हारिनि न'आव हाबनांगौब्ला जोङो आसामाव जेसेबां हारि माहारिफोर दङ जाथिफोर दङ बे जाथिनि रावफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायोब्ला जोङो जेरावबो हाबजोबनो हागोन होन्नानै आं आसा खालामो आरो आरो लोगोसे दा जोङो

औ

स्टेट राव होन्नानैथ' एसामिसखौनो जोङो सिगां होन्नानै लानांगोन

खोनाया अ मोनसे सोदोब मानि एसामिसनि ना बर'नि अ एसामिसा स्टेट राव हिसाबैहाय एसामिसा नाम्बार वानआव गोलैगोन मानो होनोब्ला एसामिस रावआव गासैबो जोंनि बे आसामाव थानाय जेरै मिया बर' दे